आं गुगोल मेप इसे बाहायबाय मानो होनब्ला आं गुगोल मेपाव मोनसे जायगायाव थांनायनि थाखाय गुगोल मेप बाहायनाय जायो मानो होनब्ला एखनब्ला समाव आङो गुगोल मेप नि दारै जेन'बा आंनि स्कुलाव थांबा आङो गुगोल मेप नि दारै नायै नायै थाङो किन्तु जोंनि स्कुल नि जायगायाव एखनब्ला समाव इनटारनेट नाङि जानाय लेखा लेखानो जोङो एखनब्ला दस्रा लामाजों थानांगौ जायो बेनिखायनो एखनब्ला समाव नेट नाङैबो जायो मानो होनब्ला एखनब्ला समाव गुगोल मेप नायनानै जोङो अरायबो जोङो जे जायगायाव थानांगौ बेखिनि जायगायाव थांब्ला थि समाव मोनहैनाय जायो मानो होमब्ला गुगोल मेपा जोंनि एडभानटेज बेजों लोगोसे जोङो गुगोल मेप नि दारैनो जोङो गासैबो जिनिसखौ संलांनो हायो संनि बेलायाव जोङो जेथिंबो रैखाथि होनायफ्रावबो जोङो गुगोल मेप नि दारै गासैबो नागिरजोबनो हायो सोरबाफोर सिखाव दाखायद जेनोबा खावदोंब्लाबो जि पि एस सिसटेम लागायनानै दंब्ला गारिफ्राव जोङो बेखौ गुगोल मेप नि दारैनो जोङो संबिजित नागिरनानै जोङो जिनिसखौ नागिरथायनो हायो बेनो जाहैबाय आंनि एदबान एसे गुगोल मेप बाहायनायनि बेलायाव बेखिनियानोसै एसेनोसै